जय झूलेलाल सूरत शहर में तापमान समुंड किनारे जे करे ॾाढो गर्मीअ वांगुर हूंदो आहे छो त हिते फैक्ट्रियूं बि ॾाढियूं आहिनि ऐं पोपुलेशन ॾाढो वधीक आहे त हितांजो क्लाइमेट्स ॾाढो गर्मीअ में गर्मीअ में ॾाढी गर्मी थींदी आहे थदि में ॾाढी थदि पवंदी आहे ऐं बारिश बि हिते जाम पवंदी आहे हिते ॾाढा दफ़ा बाड़ बि आई आहे बारिश जाम पवंदी आहे जॾहिं ॾाढा जॻहियुनि ते पाणी भराएजी वेंदो आहे ऐं समुंड किनारा जे करे हिते तापमान ॾाढो गर्मीअ वांगुर हूंदो आहे जय झूलेलाल